हां जी में जेह्ड़ा में इत्थें रियासी डिस्ट्रिक्ट च गै रौह्न्ना होन्ना ते हून जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह् साढ़े जेह्ड़े गड्डियां चलदियां न किश प्राइवेट चलदियां न हून गौरमैंट ने थोह्ड़ियां नम्मियां बी लाइयां जि'यां कि एह् साढ़े जेह्ड़ा इद्धर रोड़ बनदे न एह् कदें कदें ढेही जंदे न की के इत्थें प्हाड़ बी बड़े न जेह्ड़ी गोरमैंट बनांदी ऐ थोह्ड़ा बहोत किश थोह्ड़े दिन चलदे न फ्ही उ'ऐ मुड़ियै खड्डे ते कदें किश प्हाड़ दे कुप्पड़ आई जंदे थल्ले ते साढ़ी इत्थें प्राइवेट बस्सां चलदियां न ओह् बी टाइमां सिरा चलदियां न हून अगर दिक्खेआ जा ते एह् रियासी दा पौनी धोड़ी जाह्ग अगर कुसै पौनी तगर जाना ऐ ते उद्धर दा बी इक्क टाईम ऐ मैटाडोर दा बी चलने दा बस्सें दा चलने दा टाईम ऐ कुसै कुसै ने अज्जकल निक्के ऑटो बी पाए दे न पर ऑटो आह्ले बी केह् थोह्ड़ी देर गै चलदे न ते गोरमैंट हून साढ़े पूरे गै इलाके बिच हून थोह्ड़ी थोह्ड़ी बस्सां चलाइयां न जेह्ड़े कि जेकेएसआरटीसी जिस्सी आक्खदे न ओह् इक्क दो बस्सां ऐल्ली धोड़ी चलाइयां न ते ओह्दे कन्नै एह् कि चलो थोह्ड़ा जेहा कराया घट्ट पौंदा असेंगी एह्दे कन्नै पर किराए दी गल्ल निं ऐ पर अगर में सवेरै कुदै जाना होऐ सत्त बजे ते ओह् अगर साढ़ी बस्स जा मैटाडोर निकली जा छे बज्जे ते में हून इंतजार करना पौंदा दो चार घैंटे ते मेरा कम्म होई जंदा ठप्प ते जेल्लै बंदे गी कम्म गै निं पूरे होन कि अगर साढ़ी गड्डियां चला दे न होर प्राइवेट आह्ले बी इत्थें घट्ट पांदे न जेल्लै कोई मैटाडोर आह्लें गी बोलने अस कि जी तुस चलो तुस मालक बंदे ओ तुस कोई इक्क दो मैटाडोर पाओ ते ओह् आक्खदे आक्खदे इत्थें सोआरी गै निं ऐ ते ओह् ते चलो में बी मनना कि सोआरी दी गल्ल होंदी ऐ सोआरी थोह्ड़ी ज्यादा होऐ ते फ्ही बी मैटाडोरा आह्ले गल्ल करदे न जां बस्से आह्ले गल्ल करदे न बाकी जेह्ड़ी साढ़ी जेकेएसआरटीसी आह्ले न इं'दे किराए घट्ट न पर एह् स्टॉप पर गै रुक्कदे न जि'यां मेरे रियासी ग्रांऽ बिच्च घर ऐ इद्धर हून इत्थुआं आंदे बी मिगी टैम लगदा ऐ ठीक ऐ पैद्दल आना थल्लै भांएं ओह्दे बाद बस्स निकली जा दूई अगर इंतजार करो ते जेकेएसआरटीसी ने रुक्कना निं इत्थें ते इ'यै सानूं थोह्ड़ी जेही इत्थें दिक्कत होंदी ऐ कि इत्थें इक्क ते इद्धर जेह्ड़ा रोड़ ऐ ओह् थोह्ड़ा खराब ऐ साढ़े ओह्दी बदौलत बी हून पिच्छें जेह् साढ़े पौनी दा रियासी जाना ऐ इत्थें बिच्च नेहां साढ़े इक्क रोड़ आंदा ऐ ओह् ओह् कुदै प्हाड़ दी दिक्कत पेई जंदी ऐ एह् निं ऐ कि गोरमैंट आह्ले उस्सी ठीक करन थोह्ड़े खड्डे भरो कि थोह्ड़े होर बी लोक आन ते इ'यै दिक्कतां असेंगी पेई जंदियां साढ़े ते इ'यै गल्ल ऐ कि गोरमैंट सरपैंचें कन्नै बी इ'यै गल्ल चलदी ऐ ते एह् इक्क दो कम्म करन ते इक्क दो थोह्ड़ी होर मैटाडोर करी लैन जां फ्ही हून जिन्ने रियासी दा डनसाल जाना जां अग्गें नौ देवियां जाना ते इक्क दो ऑटो होर पाई लैन पर एह् पोआंदे निं हैन आक्खदे कि पैसा निं ऐ एह् निं ऐ ते एह् में सोचना होन्ना कि एह् साढ़ी जेह्ड़ी गोरमैंट ऐ इस्सी अग्गें आना चाहिदा जित्थें दो बस्सां इ'नें जेकेएसआरटीसी दियां पोआदियां न बाकी जेह्ड़ी दूई बस्सां न ओह् ते घट्ट गै न नेईं दे बराबर ते उ'ऐ थोह्ड़ी इक्क दो होर पोआई लेइयां ते थोह्ड़े स्टॉप ओह्दे होर बद्धाई लैन की के इत्थें स्टॉपें दी दिक्कत पौंदी ऐ कि एह् आक्खदे स्टॉप उ'ऐ न ते बाकी अगर दिक्खेआ जा कि जि'यां कि एह् सानूं पुच्छेआ जंदा कि एह् इत्थें जेह्ड़े पैहे ऐ उं'दा किन्ना किराया ऐ ते हून किराया हून असेंगी जाना प'वै इत्थुआं लगदा ऐ पौनी धोड़ी दा लग्गी जंदा ऐ पंजाह् रपेऽ ते उ'ऐ जेकेएसआरटीसी जाना प'वै ते ओह् असेंगी त्रीह् रपेऽ पौंदा ऐ ते प्राइवेट आह्ले थोह्ड़े ज्यादा लैंदे बाऽ ठीक ऐ ते उं'दा बी तेल दा चक्कर होंदा बाकी चलो गोरमैंट आह्लियां न ते उ'नेंगी चलो उत्थुं लब्भी जंदा उं'दी तन्खाह् लग्गी दियां न प्राइवेट आह्लें दी थोह्ड़ी घट्ट ऐ ते उ'ऐ असेंगी बाकी मैटाडोरै दा ऐ मैटाडोरां चलो इत्थें जिन्नियां बी हैन कोई लग्गी दी कोई साढ़े रूटा पर अट्ठ नौ गै लग्गी दियां न जो कि बद्धनी आं चाही दियां न ते एह् साढ़े रूटा पर कम से कम पंदरां बीह् मैटाडोरां होन ते असेंगी फिर फायदा ऐ बस्सां चाहे घट्ट रौह्न बाकी गोरमैंट गोरमैंट दी गल्ल ऐ गोरमैंट ने बी थोह्ड़े एसआरटीसी पोआई लैन इक्क दो थोह्ड़ी ज्यादा होई जाह्ग ते कन्नै एह् टाईम जेह्ड़ा थोह्ड़ी ऐ टाईम दी असें जेह्ड़ी दिक्कत पौंदी कुसै ने अगर सवेरे जाना होऐ अगर ओह् नेईं पुज्जी पाया ओल्लै टैमें पर ते फ्ही दिक्कत पेई जंदी ऐ ते ओह्दा अगला कम्म होंदा निं ऐ ते कुसै ने बापस औना होऐ ते रातीं बी जेह्ड़ी इ'यै दिक्कत ऐ छे बज्जे दे बाद कोई बस्स निं कोई मैटाडोर निं लभदी असेंगी कुसै गी रातीं कम्म गै पेई जा अस्पताल जाना प'वै जां कुदै होर जाना प'वै फिर बंदा तरले करदा ऐ म्हल्लै आह्ले कोल कुसै कोल गड्डी होग ते फिर गै जाना होंदा ऐ इन्ने साढ़े कोल साधन निं होंदे इ'यां जाने दे ते उ'ऐ गरीब बंदा गै पिसदा एह्दे च ते बाकी चलो गोरमैंट अग्गें इ'यै दरखास्त ऐ कि थोह्ड़ी इक्क दो बस्सां होर पोआई ओड़न इत्थें ते बस्स